शेतकारांक शेती सोडुनूय बीन दुसरो धंदो करून इन्कम सोर्स करूंक शकता अशें काम म्हणल्यार उदाहरणाक शेतकार जर कसली पिकावळ काडटा ती पिकावळ कसली आसूं नाका फळांची आसूं जावं फुलांची वा भाजी ती तेयेन डायरेक्ट व्हरून बाजारांत स्वता विकपाची डिलरा कडेन न विकता स्वता बाजारांत बसून विकपाची दुसरो वेवसाय म्हटल्यार शेतकारा कडेन आपलीं झाडां आसतात तीं आतां फुलझाडां फुलझाडां ग्राफ्टिंगूय करूंक शकता ग्राफ्टिंग करून ताचे दुसरे दुसरे कलराचे तयार करून तीं बीं बाजारांत विकूंक शकतात थंयूय ताचो एक बरो पैकी वेवसाय जातलो तशींच फळां फळां बी सेम प्रोसेस तेंची जर फळ झाडांची बरी बरी ग्राफ्टिंग करून फऴांची कॉलिटी बी वाडोवन जर तशींच झाडां करीत जाल्यार तींय झाडां व्हरून जत तिणें बाजारांत विकलीं जाल्यार तोय ताचो बरो वेवसाय जावंक शकता